हा दिल्ली में यात्रा करणु महिल असां जो पर्यटकनि खे हीअं ॻाल्हि ज़रूरु पतो हुजिणी खपे की यातायात जा नियम छा थींदा आहिनि ऐं उन्हनि खे रेगुलर जॾहिं बि ॿाहिरि निकिरनि उहो उन्हनि रूलनि जो रूलनि खे पूरो पूरो मञनि ताकी उन्हनि खे सेफ्टी सुरक्षा मिले ऐं ॿी ॻाल्हि जा आहे हैलमेट पाइणु ज़रूरी आहे इहो बि सभिनि खे पतो हुजणो खपे छो की हैलमेट पंहिंजी सुरक्षा लाइ थींदो आहे ऐं वधीक कंहिं सां मतिलबु जंहिं खे न सुञाणो उन्हनि सां ॻाल्हाइणु मतिलबु उन्हनि जी कोई शइ न खाइणु खपे कुझु बि उन्हनि जी ॻाल्हियुनि में न अचणो खपे छो की लूट पाट जी वारदात बि हाणे दिल्ली में वधी वई आहे हीअ ॻाल्हि सभु यादि रखणु हर पर्यटक खे ॾाढी ज़रूरी आहे